हाँ वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति के लिए गाँव में अनेकों घरेलू उपचार है गाँव में वजन बढ़ाने के लिए व्यक्ति को उसे देसी खाना खिलाया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति में वजन जल्दी बढ़ता है गाँव में व्यक्ति को वजन बढ़ाने के लिए दूध दलिया घी छाछ इत्यादि का सेवन कराया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति में वजन आसानी से और जल्दी बढ़ता है